हँ कतहु गेबो केलहुँ तऽ नहि बुझलहुँ कतहुके भाषा अपना भाषामे केलहुँ बजलहुँ भुकलहुँ अपना भाषामे बजै तऽ बात कऽ लै छी अपना भाषामे नहि बजैए तऽ बात नहि करै छी नहि कएल होइए कतहु गेलहुँ बङ्गाल गेल फल्लाँ गेल चिल्लाँ गेल कतहु गेलहुँ दिल्लिए आओर गेलहुँ तऽ ओम्हरका भाषा बुझबे नहि करै छी नहि दिल्लिएके भाषा नहि बङ्गालेके भाषा बाहरके कतहु भाषा नहि बुझै छी अपना घरके भाषा बुझै छिए अपना घरके भाषा जे बाजि लिऔ तऽ बुझि जाइ छिए तऽ बतिआ लेलहुँ बात कऽ लेलहुँ विचार कऽ लेलहुँ नहि बाजल अपना भाषामे तऽ नहि बुझलहुँ तब कहबै हमरा नहि बाजऽ अबैए ओ भाषा हम नहि बाजब अपना देश कोसके छी हम ओहि देशमे नहि बुझै छिए कोना बुझब भाषा अएबे नहि करैए हमरा ओहि देशके तऽ अपन नहि बजलहुँ नहि भुकलहुँ नहि केलहुँ आओर जखन रहि गेलहुँ तखन तऽ रहबै तऽ सिखबै नहि रहि जेबै थोड़े दिन तब सिखबै तऽ हम ओम्हर कि करैलए जाएब अपना देशके छिए अपना देशेमे रहै छी तऽ ओम्हर हम कि करैलए जाएब एम्हर बुझै कोनोलए जेनहारो आदमी नहि अइ कहिओ गेलहुँ एहनेसन घुमि फिरिकऽ अएलहुँ तऽ बुझलहुँ आओर नहि तऽ केओ समादे देलक कोनो बात कतहुसँ बाजल भुकल फल्लाँ गाम चिल्लाँ गाम तऽ बुझलहुँ जे ई बङ्गाल छिए कि मध्य प्रदेश छिए कि मद्रास छिए तऽ ओहि भाषामे केओ बाजल कहबै नहि हमरा नहि आबैए ओ भाषा नहि बुझऽ आबैए नहि बाजऽ आबैए नहि बजै छी नहि बुझै छी हम किएक नहि गेलहुँ हम तऽ बिहारके आदमी छी तऽ हम कोनो बुझै छिए नहि बुझै छिए तऽ हम नहि बजलहुँ नहि भूकलहुँ नहि कहलहुँ पुछबो केलक ई भाषा बाजिऔ कहलिए नहि हमरा हेबे नहि करैए जे हम बाजब हमरा कहैएलए नहि होइए नहि पढ़ल छी नहि लिखल छी हमरा नहि आबैए नहि बुझै छिए नहि आबैए मूर्ख आदमी छी कि बाजब कि भुकब कहल हैत तखन ने करबै आओर कहैएलए नहि आएत तऽ करबै कि बजबै कि नहि बाजऽ अबैए नहि बाजै छिए नहि कहै छिए आओर नहि हम ओतेक घुमैलए जाइ छिए अपने घर अँगनामे रहलहुँ अपने घरअँगनामे बजलहुँ भुकलहुँ अपने घर अँगनामे बैसल रहलहुँ अपने घर अँगनामे घुमलहुँ गलीकुचि गेलहुँ कनिकाल ओतऽ ठाढ़ भेलहुँ कनि ओतऽ ठाढ़ भेलहुँ कनि वएह कहलक किछु कनि वएह कहलक किछु ओकरेसँ बतिएलहुँ नहि बुझबे नहि करै छै तऽ हम ओकर भाषा बुझबै कि हम नहि बुझै छी नहि बुझऽ आबैए नहि बाजै छी नहि बाजऽ आबैए नहि कहै छिए नहि कहऽ आबैए नहि कहऽ आबैए नहि बुझै छी हम कोन देश जाइ छी जे बुझबिए अहाँके रहैए तऽ बुझै छिए हम नहि बुझै छिए कतबो सिखेबो करैए तऽ हमरा अएबे नहि करैए नहि आबैए कहैए नहि आबैए कोनो सिखै छी जे कहबै कि सिखाएब आब सिखिकऽ कि करबै आब तऽ एतेक उमरि भेलै सिखबै कि करबै कि आब तऽ एतहि गुजर जेतै अही देशमे अही कोसमे अही देशकोशमे रहिकऽ हेतै नहि सिखऽ आबैए तऽ नहि सिखै छी नहि बाजऽ आबैए तऽ नहि बाजै छी